वैशाख महिनामे पहिल सँक्रान्तिकेँ जे जूड़शीतल होइत अछि से हमरा जनैत मिथिलाक प्रकृतिक पूजक मिथिलाक लोक प्रकृतिक पूजक अछि आ जकर आरम्भ अपन नववर्ष यानि वैशाख मासक सँक्रान्ति पहिल सँक्रान्तिसँ सभसँ पहिने प्रकृति जाबत तक नहि रहत ताबत हमर एहि सृष्टिमे नहि रहब एहि बातकेँ ध्यानमे रखैत सम्पूर्ण सम जे समाजक लोक अछि ओ गाछ वृक्षमे पानि दैत छथि अपन पूर्वजके सारापर माटिक कलशमे जल भरिके दैत छथि जे वैशाख मास सभसँ पियासल माछ मास होइत अछि पियासल मासमे सभकेँ माने प्रकृति जे जिबैत छथि प्रकृति गाछ वृक्ष हुनके जड़िमे पानि जानि जे हमर पूर्वज ऊपर चलि गेल छथि जे हमर पूर्वज छथि हुनको जल दिअनि एहि प्रकारे अपन जे खेलो होइत अछि जूड़शीतलके दिन धुरखेल जकरा कहैत छियै ओ प्रकृतिक वस्तुसँ धूरासँ एहिसँ एहिदुआरे खेल होइत अछि जे जे वैशाख मासमे तत्वक जे होइत छै ओहिमे चिकनी माटिसँ शरीरमे जे लेपन होइत छै ओकर बाद जे पोखरिमे स्नान करैए ओ जे गन्दगी रहैत छै जे जाड़मे जे जमलमे जे लोकके जे एकटा अनयूटिराइज्ड जे भऽ जाइत छै नहाय धोब ओकरा ओ साफ करैत छै आओर ओ आदमी पुन जेना प्रकृतिमे जहिना पात लगैत छै जेना नव सँञ्चार होइत छै जेना प्रवृ प्रकृतिमे ओहिना मनुष्योके शरीर ओहिना धुआय छै आओर मनुष्य अपना जीवनकेँ आओर प्रकृतिसँ जोड़ैत हमसभ ई पाबनिमे धुरखेल खेलाइत छी गाछ वृक्षमे पानि दैत छी आओर अपन ई कर्म कमसँ कम भरि बैसाख चलैत छै आओर अन्तमे अपन प्रकृतिकेँ प्रणाम करैत हमसभ अपनाके कुशल रही एकर कामना करैत छी